हाँ हैल्लो हैल्लो हँ हम कहलहुँ जे हम तऽ गाम घरमे रहैत नहि छी हम तऽ रहैत छी बाहर तऽ बाहरसँ हम एलहुँ हेँ तऽ हमरा कोनो गाम घरके जे पाबनि तिहार होइए से हमरा नहि अछि बुझल कनी हमरा कहलियै ककरासँ पुछियै अहीँसँ पूछैत छी कनी हमरा समझा दैतहुँ हँ

अच्छा

अच्छा

अच्छा लऽ कऽ जायब हँ हमसभ कहियो बच्चेसँ सभदिन दिल्ली रहलहुँ तऽ किछु नहि बुझि पेलियै

अच्छा अच्छा अच्छा ओ की होइत छै अच्छा

अच्छा अच्छा चलू एतेक बता देलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद